ایک بار کا واقعہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کا ایڈمیشن ایک اسکول میں کرایا تو بچوں کی پڑھنے لکھنے کی ضرورت کی ساری چیزیں میں نے خریدیں اتفاق سے میں نے ایک پنسل خریدی وہ پنسل بہت ہی اچھی تھی اس پنسل کو میں نے اپنے بچی اس شاپ کر کے اپنے بچے کو لکھنے کے لیے دیا تو وہ پنسل اتنی ملی کہ اتنی اس کی اس نوک اتنی مضبوط تھی کہ وہ پنسل کا نوک ٹوٹتی ہی نہیں تھی میرا بچہ اس پنسل کو کافی دنوں تک ماشاء اللہ استعمال کیا اس پنسل سے بچوں نے ہمارے اے بی سی ڈی اور بہت ساری چیزیں کا کھا گا گھا اور اردو کے ورڈس لفظ میرے بچوں نے سیکھا اور وہ اس پنسل کو میرے بچوں نے کافی دنوں تک استعمال کیا